आंथ' दा मेकआप सोलोंदोंमोन मेकआपनि कर्स लानाया बारा गोबाव जायाखै सेप्टेम्बर मासनिफ्राय आङो लादोंमोन आङो सोलोंनानै दा माने रोंबाय बहत मोजां रोंबाय ओमफ्राय दा माने हाबाफोराव सोरबा बरायनानै लिंबाथाय आं थाङो हिनजाव गोदानफोरखौ आं देलायहोयो पार्टि मेकआप बा न्युड न्युड मेकआप ओमफ्राय बे थ्रिडि लुक माने साउथ इण्डियान लुक बेफोरखौ आङो माने खालामबाय वाटारप्रुफ बेफोरनि बेफोरखौबो रोङो माने खालाम खालामखांबाय आरो खानायनि डिजाइनफ्राबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो पाफ बिदिनो

बांसिन बा आइब्र' आखिनाय बेफोरबायदि खालामनायफोरखौबो माने सोलायहोनो हायो